हलो क्या मेरी जबली पैलेस रेस्टोरेंट से बात हो रही है सर मुझे दस लोगों के हिसाब से खाना ऑर्डर करना है हाँ लिख लीजिए स्टार्टर में पनीर टिक्का मलाई टिक्का चिली पनीर और कोन चाट कर दीजिएगा हाँ सर मैंन कोर्स में पनीर टिक्का मसाला दो गार्लिक नान चार तंदूरी रोटी और पापड़ सलाद भी भेज दीजिएगा मीठे में मीठे में गुलाब जामुन बीस पीस नहीं नहीं बस इतना ही हाँ टोटल बता दीजिए आप ठीक है मैं आपको बिल की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ आप बैंक अकाउंट डिटेल इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसको आप मदन महल में दोपहर को दो बजे तक डिलीवर करवा दीजिए जी धन्यवाद